قبض کے علاج کے لیے ہمارے گھروں میں بہت سارے مقبول علاج ہیں ہمارے پرداداؤں نے ہمارے داداؤں نے ہم کو سکھایا ہے ہمارے داداؤں نے کچھ جنگلات سے جڑی بوٹیاں لے کر آیا کرتے تھے اس میں نیبو وغیرہ ڈال کے بنایا کرتے تھے اس کو پلاتے تھے اس میں پورے گھر والوں کو پلاتے تھے اس طرح سے قبض کی روک تھام کے لیے ہمارے داداؤں نے بہت کام کیا ہمارے دادا لوگ کہا کرتے تھے کہ صبح صبح چلا کرو صبح صبح جلدی اٹھو اور صبح صبح اٹھنے کے بعد پانی پیا کرو زیادہ سے زیادہ پانی پیو اور صبح صبح پانی پینے کے بعد چلو اسی طرح سے شام کو بھی پانی پانی پی کر ہی سوؤ اور شام کو بھی پانی پینے کے بعد تھوڑا دیر چلو پھر سوؤ اس طرح سے آپ کو قبض کی بیماری نہیں ہوگی اور اس طرح سے کھانا کھانا ہمیشہ وقت پر کھایا کرو کھانے میں ہمیشہ برابری رکھو ایسا نہ ہو کہ کبھی زیادہ کھا لو بہت زیادہ کھا لو یا ایسا بھی نہ ہو کہ کبھی ہم بہت کم کھاؤ بلکہ ہمیشہ کھانے میں برابری رکھو ہمیشہ معتدل کے ساتھ کھاؤ اس طور پر آپ کو قبض کی بیماری نہیں ہوگی اور اس طرح سے بھی ہمارے گھروں میں اس کے علاج موجود ہیں ہمارے گھروں میں بہت سارے علاج اس کے بنائے گئے لوگ قبض قبض کو ہٹانے کے لیے لوگ بھیلی کھایا کرتے تھے ہمارے گھروں میں قبض کو ہٹانے کے لیے لوگ نیبو ڈال کر اس طرح سے زیرہ ڈال کر اس میں پانی پیا کرتے تھے اس طرح سے اور بھی بہت سارے علاج ہمارے گھروں میں قبض کے لیے موجود ہیں اس طرح سے قبض کی بیماری کے لیے بھی ہمارے داداؤں نے بھی اور بھی بہت سارے طریقے بتائے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہیلدی رہو کھانے کھانے میں وہی کھانا کھاؤ جو آپ کو نقصان نہ پہنچائے جیسے جیسے باہر کے کھانے کم کھایا کرو باہر کے کھانے جس میں گرد و گبار اڑتا رہتا ہے تو اس میں کم کھایا کرو وہ کھانا آپ کو نقصان کرے گا اور پھر آپ کے پیٹ میں نقصان کرے گا آپ کو قبض کی بیماری ہوگی آپ کو طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی پیٹ کی تو اس طور پر ہمارے دادا ہمارے پر دادا بتایا کرتے تھے کہ باہر کے کھانے کم کھایا کرو باہر کے کھانوں سے اجتناب کرو بلکہ اپنے گھر کے ہی صرف کھانے کھایا کرو اس طور پر اور بھی بہت سارے علاج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے ہمارے پردادا لوگ جنگلات سے کچھ پتے وغیرہ لایا کرتے تھے وہ پتے ہم لوگ وہ پتے سب لوگ کھایا کرتے تھے پورے گھر والے کھاتے تھے اسی طرح سے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں یہ چیز پھیل گئی اس طور پر ہمارے یہاں قبض کے علاج موجود تھے